हाँ सर नमस्कार हाँ हाँ आप इलेक्ट्रिशन बोल रहे हो जी मै अवधेश बोल रहा हूँ अपने एरिया मालवीय नगर से ए वैशाली नगर से जो मेरा प्लॉट नंबर है वो छियालीस है तो सर मुझे क्या है मेरे जो घर के पानी की मोटर है वो ख़राब हो गई है तो उसको ठीक करवाना है अच्छा तो वो कब होगी आज ही करवाना है आज हो पाएगा हाँ हाँ आज ही हो पाएगा तो वो आपके जो मिस्त्री है वो कब तक आ जाएंगे हाँ तो ठीक है आप आज चार से पाँच बजे के बीच में भेज देना वो क्या है मैं भी अभी तो ऑफिस में ही हूँ मैं चार बजे घर पर पहुंचता हूँ तो चार बजे घर पर पहुंच के फिर आप भेज देना मैं घर पर ही मिलूँगा जो छोटू वाले पा जी वो छोटे पानी की मोटर होती है ना टिललू पम्प अपन बोलते हैं जिसको वो है तो क्या चल नहीं रही है पहले तो चल रही थी अच्छे से लेकिन अभी चल नहीं रही है वायर वायर सब कुछ ठीक से लग रहा है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहइ है वो सही से हाँ नहीं वो तो कर के देख लिया लेकिन फिर भी नहीं चल रही है उस में कोई समस्या ही आ गई है अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं वाट्सअप पर आपके मोबाईल पर भेज दूँगा मेरा अड्रेस है वो तो आप ये बता दीजिए कितने पैसे लगेंगे ये इसका चार्ज कितना होगा एक एच पी की है आठ सौ रुपये सम्थिंग और जो भी उस में जो कुछ ख़राबी होगी वायर वायर सब कुछ आप ही लगाओगे उस में अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है उस में वो कोई दिक्कत नहीं है वो पैसे हैं वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे लेकिन जो है आप मेरी मोटर है वो आज आप ठीक करवा दीजिए उसको शाम तक हाँ हाँ आप जरूर करवा देना क्योंकि बहुत ही समस्या आ रही है पानी की घर पर इस लिए हाँ ठीक है साहब धन्यवाद